भारतीय संस्कृति में पारंपरिक नृत्य जैसे घूमर कालपेलिया इस प्रकार के जो नृत्य होते है यह हमारे पारंपरिक नृत्य है जो एक प्रति किसी एक जाति को प्रदर्शित करते है जैसे की राजपूतों में राजपूती महिलाएं घूमर करती हैं वह उनका एक पारंपरिक नृत्य है जैसे राजस्थान में महिलाएं कालबेलिया नृत्य करती है यह पारंपरिक नृत्य सालों साल काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है जो कि इन्हें प्रदर्शित करती हैं इनके नृत्य से इनको प्रदर्शित करती हैं यह पारंपरिक नृतक बनने के लिए ऐसे कुछ गुण होते हैं जिनकी आवश्यकताएं होती हैं जैसे उस नृत्य को करते वक्त आभूषणों वस्त्रों हाथकला ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं उससे हमारा वह नृत्य हमारा पारंपरिक नृत्य प्रदर्शित होता है कि हम किसे प्रदर्शित कर रहे है या कौन सी जाति से हम हैं राजपूतों मे जब घूमर करते हैं तो एक उसके अलग आभूषण होते हैं महिलाओं के एक अलग राजपूती पोशाक होती है ऐसे ही अलग अलग पारंपरिक नृत्य होते हैं